जय झूलेलाल मूंखे डुकणु जामु वणंदो आहे इनकरे मां सुबुजो सत वॻे गार्डन में वेंदो आहियां ऐं जेको जॉगिंग ट्रॅक ठहियलु आहे उते डुकंदो आहियां पहिरियां ॾह मिंट डुकंदो आहियां उनखां पोइ पंज मिंट पंधि कंदो आहियां पोइ वरी ॾह मिंट डुकंदो आहियां वरी पंज मिंट हलंदो आहियां ह छो त इनसां छा थींदो आहे न असांजो जेको ब्लड सर्कुलेशन आहे उहो बि नॉर्मल थींदो आहे असांजी जेकी बीमारी आहे उहा बि उहा बि परे थी वेंदी आहे छो त डुकण में छा थींदो आहे न असांजो सॼो शरीरु हलंदो आहे उनमें छा थींदो आहे असांजी जेकी मुवमेंट आहे जेकी असांजो शरीरु जो भाॻु आहे हर हिसो हलंदो आहे जेके असांखे बीमारी में बि परे रखंदो आहे ऐं असांजो खाधो बि हज़म थी वेंदो आहे ऐं असांजो सॼो ॾींहं जो कमु बि इअं निकिरी वेंदो आहे छो त जामु फ्रेश थी वेंदा आहियूं असां डुकणु सां त डुकणु जामु ज़रूरी आहे ऐं ओ सिहत ठाहींदो आहे